जैसे कोई घर का मैटर है वक़ील के पास जाइए तो वह कहता है इस तरह करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा वक़ील के अपने चंगुल में फँसाने के बाद जो है बरसों तक अपने केस को लिए लड़ाते रहते हैं लड़ाते रहते हैं लेकिन कोई साफ़ सुथरा नहीं होता है आदमी परेशान हो जाता है फिर पुलिस की भी रवैया वही है पुलिस के पास जाइए यह कई दिनों तक चक्कर लगाते रहो लगाते रहो इसके बाद कहता है वहाँ जाओ वहाँ जाओ फिर वहाँ जाओ फिर कोई कहता है कि पेसे मिलो थोड़े पैसे वैसे ख़र्च करो तो काम हो जाएगा लेकिन आदमी परेशान हो कर के पुलिस के पास यूँ ही पुलिस का भी रवैया भी सही नहीं रहता है ज़िला पंचायत में भी यह वही है तहसील का लोग चक्कर लगाते लगाते काफ़ी दिनों तक परेशान होते हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं मिल पाता है इसी लिए आदमी क्या करें क़ानून का सहारा लेने पड़ते हैं उन्हीं के चक्कर में आदमी लड़ते लड़ते काफ़ी परेशान हो जाता है